आंनि न'खराव मावनानै दांनानै बिदिनो दाव अमा लायो इसे आदार आदारनि बेलायावबो अमा थास' गुन्दै होनानै फिसियो आङो अमा बिमा लानानै बिदिनो दसता बार'ता फिसा मोनो एखम्बा बोसोराव दाम जायो बेबो एखम्बा बोसोराव दाम जाया आरो फिसाफोरनो बेजोंनो आङो फोरोंनानै फान्नानै फोरोङो थाखा फैसा आवथिनानै इसे इसे माखासे जाबाय माखासे फरायनायाव गारबाय बिदिनो सलिलाङो दावबो लायो ओरै माखासे मालाबा मालाबा फानबाय बिदिनो नांगौआव दावला खासि खालायनानै दोनो गिदिर गिदिर मोनो बेहायबो दावला खासियावबो आरो ओरैहाय मेल्ला बायदिसिना खरसा नांगौ जायो जालांनै हायै बिदि ग्रोब ग्रोब जिबो दायो जि दानायावबो बुहुद खरसा नांगौ जेरखम फासावनो सालखुन्था सोरबाया फ्रेम होनो सोरबाया सालखुन्था सालखुन्था बानायग्रोदो ओरैहाय गान्दै नांगौ थार नांगौ ओरैहाय आरो खिल नांगौ आरो दाना थासोरखि नांगौ ओरैहाय जि दाबा मेल्ला खरसा नांगौ ओरै आरो खुन्दुं थुनदो खुन्दुं थुन्नानै आरो माइदि होबावदो अबेन मारिबावदो बिदिनो खामानिया दाबल जि दानायाबो मोजांबो गाज्रिबो बेहायबो दानानै माखासे खरसानि जुनै दिहुन्नांगौ जायो माखासे गान्नो जोमनो दोनबाय माखासे फैसा नांगौबा फान्नाय जायो खरसानि जुनै फरायनायाव इसे थाखा फैसानि प्रब्लेम जाबा खावसे फानबाय खावसे न'आव दोनबाय बिदिनो खालायनाय जायो